परिवार और दोस्तों के साथ मैंने बहुत जगहों पे घूमा है और मेरा अनुभव भी वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है परिवार वालों के साथ मैं सबसे पहले यहाँ से चित्रकूट गई वहाँ पे मैंने दर्शन किए वहाँ से चित्रकूट मैंने बस से यात्रा की थी जहाँ भी मैं गई हूँ अभी तक वहाँ से मैंने बस या बाइक से ही यात्रा की है और किसी चीज़ से नहीं चित्रकूट से फिर मैं क्या बोलते हैं कि अयोध्या गई अयोध्या पे मैंने राम जी का दर्शन किया वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई अयोध्या से मैंने फिर अपनी यात्रा जारी की और फिर मैं मथुरा गई मथुरा में से फिर मैं बरसाना गई मथुरा मैंने कृष्ण जी का दर्शन किया बरसाना मैंने राधा रानी का दर्शन किया और वहाँ के लोगों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोगों की बोली हम लोगों की तरफ से थोड़ी भिन्न थी लेकिन थोड़ी थोड़ी नहीं भी समझ आती थी लेकिन उनसे मिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैं आगे भी जाना चाहूँगी और वहाँ पे भी मैं बस से ही गई और बस एक जगह खड़ी हो जाती थी बट वहाँ से मैं उतर के मैंने पैदल भी यात्राएँ की हैं उसके बाद वहाँ से मैं सीतामढ़ी गई सीतामढ़ी में मैंने सीता जी का दर्शन किया वहाँ पे भी मेरा अनुभव बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा और मैं सीतामढ़ी से फिर मैं सीतामढ़ी से मैं मैंने अपनी यात्रा जारी की अपने परिवार वालों के साथ और वहाँ से मैंने मैं बृन्दावन भी गई हूँ वहाँ पे भी मैंने यात्राएँ की हैं लोगों से मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आगे भी घूमना चाहती हूँ परिवार वालों के साथ ज़्यादातर मैं धार्मिक स्थानों पे ही गई हूँ और धार्मिक स्थान पे जाने से मेरी आध्यात्मिकता में और विकास एवं रुचि एवं रुझान बढ़ा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी जाना चाहूँ एक जगह मैं गई थी वहाँ पे हमारी बस खराब हो गई थी तो वहाँ पे मुझे थोड़े टाइम रुकना था और ताकि बस हमारी ठीक हो सके और हम आगे की यात्रा आरंभ कर सकें तो वहाँ पे भी हम लोगों के साथ बैठे और जब हमारी बस बन गई तो हम आगे की तरफ प्रस्थान किए और हमें उस टाइम काफ़ी अच्छा लगा सब लोग हर्ष उल्लास के साथ गाना गाते बजाते अपनी यात्रा आरंभ करते थे एक जगह से दूसरे जगह की तरफ हम लोगों की यात्रा तकरीबन एक सप्ताह की थी और उन एक सप्ताह में मैंने काफ़ी अच्छा अनुभव किया लोगों के साथ और बाँकी लोगों के साथ घर परिवार में हम लोग तो मम्मी पापा और अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन्हीं लोगों के साथ रहे पाते हैं और उन्हीं लोगों को जान पाते हैं लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो और लोगों से मिलते हैं और लोगों के बारे में जानते हैं उनके विचारों के बारे में जानते हैं और अगर हम कहीं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रा करते हैं तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कैसे भिन्न है वहाँ की सांस्कृतिक भिन्नता सामाजिक भिन्नता और राजनीतिक भिन्नता के बारे में भी जानते हैं और लोगों के विचारे विचारों के बारे में भी जानते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग अदर प्रदेश के बारे में अन्य प्रदेश के बारे में क्या विचार रखते हैं या वहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं तो ये चीज़ जान के मुझे काफी अच्छा लगा मेरा अनुभव कहीं कहीं पे बहुत अच्छा रहा और कहीं कहीं पे मैं निराश भी हुई लोगों के विचारों को जानकर के कि लोग अपने देश एवं अपने प्रदेश के बारे में बहुत लोग बहुत अच्छा नहीं सोचते हैं जिससे मुझे दुःख भी हुआ लेकिन इसमें उन लोगों की कोई गलती मुझे नहीं समझ में आती क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के माध्यम से और बहुत दूर रहे हैं अभी उन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई है तो यात्राओं के माध्यम से पहले के लोग भी यात्राओं पे विशेष बल देते थे जैसे कि पहले हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि भ्रमण विधि का उपयोग किया जाता था जिससे कि छात्राओं को एवं छात्रों को भ्रमण विधि द्वारा अच्छे से अच्छी शिक्षा एवं ज्ञान दिया जा सके तो इस चीज़ का पहले के गुरुजन भी उपयोग किया करते थे और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी इस चीज़ का उपयोग होता रहे और इससे लोग और अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें और आने आने वाली पीढ़ियों को अपने अनुभव के बारे में बता सके कि मैं यहाँ गई थी तो मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ वहाँ गई थी तो वो अनुभव प्राप्त हुआ है वहाँ के लोग कैसे थे और वहाँ की संस्कृति कैसी थी उनके रहन सहन के बारे में उनके विचार व्यवहार के बारे में आने वाले लोगों को अपने घर परिवार में बता सकें तो जहाँ जहाँ पे भी मैं गई वहाँ पे मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा कुछ कुछ जगहों पे मुझे निराशा हुई लेकिन कोई बात नहीं दोनों ही अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ें हर समाज में पाई जाती हैं तो इससे कुछ नहीं अच्छी चीज अच्छी बुरी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं समाज में वो तो नियम है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता